आं गु थाखोसिम फरायदोंमोन जों बिदा फंबाय सानैमोन बिनि गेजेराव फंबाया फरायदोंमोन बिदिनो फरायलांबाय थानानै आंबो गु थाखोसिम फरायनानै थाखा फैसा प्रब्लेमनि थाखाय गोजौ थाखोसिम फरायजोबनो हायाखिसै बेनि उनाव आं गेजेर खनद'आव आबादारि मावनानै जाबाय थादोंमोन बेनि सय बोसोर उनाव आं नै रोजा जि मायथायाव आं सिआइटिआव हाबफैदोंमोन दा बेजोंनो बेयावनो मावनानै आं सलिगासिनो दं गोदोनिफ्रायनो जोंनि न'खरा बांद्राय मोजां नङामोन बिदिनो सैरखम हाल आबाद मावनानैसो जायोमोन बेनिखायनो उनाव माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै सिआइटिआव हाबफैनानै खामानि मावफैनाय जादों बेखौनो मावनानै सोलिलांगासिनो दं बेखिनिसै